گیارہ ایک ہزار ایک سو بائیس دو ہزار چار سو چوبیس ایک لاکھ نو سو ننانوے ہزار نو سو روپیے ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو چھتیس روپیے